असां जॾहिं कंहिं बि अदब जो मुताइलो कयूं था या अभ्यास कयूं था त असांखे चङा ई लेखक मिलनि था जंहिं जी रचना या साहित्य पढ़ी असां मुतासिर थियूं था सिंधी साहित्य हुजे या हिंदी साहित्य अहिड़ा चङा ई लेखक आहिनि जंहिंजूं रचनाऊं मूं ते वॾो असरु छॾनि थियूं हिंदी साहित्य में असां वटि शानदार लेखक आहिनि जीअं नरेंद्र कोहली महादेवी वर्मा वग़ैरह जंहिंजूं रचनाऊं पढ़ी असां चङो ई कुझु सिखी सघूं था सिंधी साहित्य में बि असां वटि नामयारा लेखक थी गुजरिया आइन जंहिंमां असां पंहिंजे लाइ रोल मॉडल जी चूंड करे सघूं था हिकु वॾे लेखक हरी हिमथाणीअ जे साहित्य जो अभ्यास कजे त असांखे मालूम थींदो त कहाणियुनि में कहिड़े क़िस्म जी ॿोलियूं कहिड़े क़िस्म जा लफ्ज़ ऐं उन में इस्तेमाल थींदड़ु इस्तला ऐं पहाका कंहिं रचना खे केॾो न ख़ूबसूरत ॿणाए सघनि था मुंहिंजे रोल मॉडल तौर मां ॿियनि बि चङनि ई लेखकनि खे शुमार करे सघां थो पर तंहिं मां हिकु नालो पोपटी हीरानंदानी जो आहे जंहिंजी आत्मकथा मूंखे चङो मुतासिर कयो मुंहिंजी हयातीअ जा सोनारूप वर्क हुननि आत्म कथा आहे जेको पंहिंजे जीवन ऐं जीवन जूं घटनाउनि खे बयानु कंदे उन्हनि लिखियो आहे छो पाठक जे ह्रदय में अहसासनु जो घुबार पैदा करे थो ऐं लेखक असां प्रभावित थिए बिना नथो रही सघे अहिड़े ई सिलसिले में ॿिया बि चङा ई लेखक अहिड़ा थी गुज़रिया आइन जेको असांखे रोल मॉडल तौरु पसंदि आहिनि अंंग्रेजी साहित्य में शेक्सपिअर जी रचनाऊं आलमी सतह ते आलम मैयार ज्यूं लेखजन थियूं उन्हनि जा नाटक उन्हनि जूं कविताऊं अॼु लॻभॻि दुनिया जी सभिनीनि भाषाउनि में तब्जमो थियो आहिनि सिंधी साहित्य में बि उन्हनि जो असरु चङो मथां आहे रोल मॉडल हर लेखक जो जुदा जुदा थी सघे थो